वैसे तो मुझे सभी प्रकार के गाने पसंद हैं और मैं सारे प्रकार के गाने सुन भी लेती हूँ मगर रही बात मेरे पसंदीदा गानों की तो मुझे एनर्जेटिक गाने बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं जो क्लासिकल गाने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो ये जो दो श्रेणी हैं जो एनर्जेटिक है और एक जो क्लासिकल है तो ये दो गाने मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि मुझे गाने के साथ साथ डांस का भी बहुत ही बड़ा शौक़ है और जब भी मैं डांस करती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि मैं फ़ोन में गाना लगा के नहीं डांस कर पाती हूँ तो इसी लिए मैं साथ ही साथ गाने भी गाती हूँ और जब मैं गाने गाती हूँ तो जो गाने जैसी क्लासिकल है हीपोप है तो अब एनर्जी चाहिए होती है तो इसी लिए मैं एनर्जेटिक गाने बहुत ही अच्छे से गा लेती हूँ साथ ही उनके साथ डां साथ ही उन पर डांस भी कर लेती हूँ दूसरा कि मुझे वह पसंद इसी लिए हैं क्योंकि जब भी मैं उन्हें सुनती हूँ तो जब मैं लो फ़ील करती हूँ तो मैं अगर उन्हें सुनती हूँ तो मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है क्योंकि उन गानों के अंदर ही मतलब उनके ख़ुद के अंदर ही इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है ना कि बस क्या बताएं जैसे ही हम उन गानों को सुनते हैं हमारे अंदर एक अलग सी पोज़िटिविटी आ जाती है एक अलग सी एनर्जी आ जाती है तो मैं मुझे गाना भी बहुत पसंद है और साथ ही साथ नाचना भी बहुत पसंद है मेरे कुछ पसंदीदा गाने है जैसे कि वो लौंग दा लश्कारा हो गया है और नमक इश्क दा हो गया ये सारे के सारे हीपोप सोन्गज़ हैं इनके अंदर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ेंट होती है